असांजे देशु भारत जी आबोहवा जी ख़ासि गाल्हि इहा आहे की भले ई असांजो देशु भारतिक राष्ट्र आहे पर समूरे भारत जी आबोहवा हिकु कोन्हे जिथे भारत जो ताज कशमीर हिकु थधो प्रदेश आहे उते ई सभिनी खां हेठि राज्य केरल हिकु गरम प्रदेश आहे असांजे देश में पूरब खां पश्चिम ताईं उतर खां ॾखण ताईं पूरे देश जी आबोहवा मटिजंदी रहंदी आहे ऐं इहो ई असांजे देश जी ख़ासियत बि आहे ॿियनि देशनि में इहा ॻाल्हि कोन आहे जीअं अमेरिका थी वियो पूरो प्र पूरो देशु हिकु ई रं हिक ई भाषा हिकु ई पहिनावो सभु कुझु हिकु परि असांजे भारत में हर कुझु दूरीयं खां पोइ भाषा रहन सहन पहिनावो सभु मटिजी रहंदी आहे